एक प्रवासी म्हणून जेन्ना आमी खंय वचपाचे थारयतात तेन्ना आव्हाना आसता आमच्या फुड्यान समज आमी खंय आमच्या पर्सनल वेहीकलान वचपाचे थारायतात तेन्ना प्रामुख्यान जे आव्हाना आसता तें ज्या गाडयेन वता त्या गाडयेक फ्यूअल खंयचे लागता डीजल पेट्रोल किंवा इ वी वेहीकल जाल्यार पेट्रोल पंप किंवा डीजल पंप खंय आसा खंय खंय आपल्याक मेळू शकता हे पयले चितचे पडटा हे एक आव्हान आसता तशेंत एका इ वी वेही वेहीकलान वता जाल्यार इ वी वेहीकल खंय चार्ज करूं शकता आमी किंवा खंय चार्जींग पॉइन्ट आसा तें पळोवचे पडटा दुसरे कडेन समज आमी बसीन वता जाल्यार आव्हान एक आसता की संडास जालो किंवा मुतूंक जाले जाल्यार बस खंय रावतली किंवा खंय संडास किंवा मुतपाची वेवस्था आसा हाजेर चितचे पडटा तशेंच जेवणाची वेवस्था खंय जेवण हेल्थी फूड खंय मेळूंक शकता उदक खंय बरें मेळूं शकता तें पळोवचे पडटा तशेंच खंय जर चड पयस वता आमी खंयच्या आनी वता आसतना आमकां खंय जंगल किंवा डेन्जरस प्लेसिस आसा वाटेर जाल्यार ताजेय चितचे पडटा की थंय जनावरां आसूं शकता किंवा चोर डाकू आसूं शकता सो जेन्ना प्रवास करता तेन्ना हे सगळें गोश्टी आमकां पळोवच्यो पडटा तशेंच समज कोण वयस मनीस किंवा मनीस आमच्या बरोबर ट्रॅवल करता जाल्यार समज कितें हॅल्थ इशू जालो जाल्यार खंय आमकां नियरस्ट हॉस्पिटल आसा किंवा डॉक्टर मेळुंक शकता हाजेरूय पळोवचे पडटा